नमस्कार सर जी बताइए जी जी बताइए जी जी बताइए जी जी

जी क्या आपका प्रोटीन पाउडर एफ एस एस आइ से परमिट है जी उसका अपना

जी जी क्या एक प्रोटीन पाउडर सुगर फ़्री है अच्छा अच्छा जी मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जी ओंको का डाॅक्टर हूँ जो कि यस मैं अभी बट हम लोग प्रोटीन पाउडर बहुत पेसेंट को मतलब हर प्रकार के पेसेंट को करते हैं क्योंकि हमारे पास ओंको के पेसेंट होते हैं जो खा पी नहीं सकते हैं और उनको प्रोटीन पाउडर की बहुत ही ज़रूरत होती है तो क्या आप हमें अपना प्रोटीन सैंपल दे दीजिए और मैं कुछ पैसेंट को उसको प्रीफ़र करता हूँ लिखता हूँ जैसा होता है रिस्पोंस तो मैं आपका प्रोटीन पाउडर लेना चाहूँगा क्या प्रोटीन पाउडर के अलावा भी आप कुछ आपकी कम्पनी कुछ और ओंको के लिए जैसे कि माउथवाॅश हो गए कुछ जेल्स वग़ैरह हो गए और भी ट्रीटमेंट का दें जी जी

अच्छा अच्छा जी जी ठीक है तो आप कल के समय में आ जाइए मेरे ऑफिस में मैं आपका प्रोटीन पाउडर जो भी है मैं वो देख लेता हूँ उसके बाद जैसा होता है उसका फीडबैक देख लेता हूँ क्या है कैसे है उसके बाद फिर जो होता है मैं कल ही आप से बात कर लेता हूँ ओके ठीक है ठीक ओक ओके आप अपना प्रोटीन पाउडर ले कर आइए कम से कम और जो भी आपका पास माउथवास ये सब है सब आप ले कर आइए